हाँ अक्सर गर्मियों के मौसम में पक्षियों को बहुत दिक़्क़तें होती हैं धूप की वजह गर्म हवा चलने की वजह से बहुत से पक्षियाँ विलुप्त हो चुके हैं तथा गर्मियों में अपने छत या आंगन पर पानी दाना पक्षियों के लिए रखना चाहिए जिससे उनको उनको पानी दाना मिल सके तथा अपने आस पड़ोस हाँ अग़ल बग़ल के लोगों को भी इस चीज़ की इस चीज़ का ज्ञान देना चाहिए ताकि वो लोग भी पशु पक्षियों को दाना पानी अपने अपने छतों तथा अपने अपने घरों के आँगन में रखें जिससे उनको किसी भी गर्मियों में किसी भी कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े धूप की वजह से बहुत से पक्षी मर जाते हैं बिना पानी के ही बिना दाने के ही बहुत से ऐसे पक्षी हैं जो कि गर्मी आने पर गर्मी आने पर मर जाते हैं तथा बहुत से पक्षी भोजन पानी दाना आदि के तलाश में बहुत दूर निकल जाते हैं इस चीज़ से अपने अपने हर घर की अपने घर के छतों पर दाना पानी सब व्यक्तियों को रखना चाहिए ऐसा करने से पक्षियों पक्षी भी आपकी तरफ़ आकर्षित होंगे तथा ऐसे करने से सभी व्यक्तियों को अच्छा इस पर सुझाव देना चाहिए

मर भी जाते हैं और विलुप्त भी हो जाते हैं ऐसा माना जाता है कि पक्षियों को अपने घर के आँगन में पानी दाना रखने से वह हमेशा आपके घर या ऊपर हमेशा घर की छत पर आते रहते हैं